ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब चीज़ों पर काफ़ी परेशानियाँ है क्योंकि यहाँ से बहुत से बच्चे महिलाएँ औरतें आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें बुरी दृष्टि से मापा जाता है उन्हें कभी भी ये कला कला के रूप में नहीं सिखाया जाता है बल्कि उसे और ही रूप दूसरा दिया जाता है जिस वजह से वो अपनी इन कलाओं को कभी भी समाज में प्रदर्शित नहीं कर सकती हैं यदि उन्हें अच्छी शिक्षा इस पर दिया जाए अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकती हैं हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है लेकिन गाँव अभी भी पिछड़ा हुआ है यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो इन चीज़ों को सदैव गलत साबित कर देते हैं जिस वजह से हमारी महिलाएँ भी चुप हो जाती हैं हमारे यहाँ की बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ पाती हैं वो खुलकर जी नहीं पाती हैं क्यों क्योंकि हमारा समाज ही हमें पीछे कर देता है यदि हमारा समाज भी शिक्षित पढ़ा लिखा और आगे की विचार और सोच रख रखेगा तो हमारी महिलाएँ ही नहीं हमारा पूरा एक समाज हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा लेकिन अगर व्यक्ति ये न सोच कर हमेशा उसकी टांग खींचने में रहेगा तो वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है महिलाएँ जो कि इन सब चीज़ों को सीखना चाहती हैं करना चाहती हैं उनके अंदर सहनशीलता होती है वो काफ़ी चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ना चाहती हैं अपने माता पिता का नाम रौशन करना चाहती हैं लेकिन हमारे समाज में ऐसी कुरीतियाँ हैं जो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देती हैं